योग का समय होता है जैसे कुछ लोग सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं कुछ लोग शाम को करते हैं तो यह मतलब नहीं कि शाम को हम तो सुबह से करते हैं सुबह में करने से दिन भर शरीर फरहर रहता है औ जैसे में कि अभी तो उम्र के हिसाब से योग होता है सुबह में अगर आधा घंटा आप समय निकालेंगे तो जैसे कि हेल्प जैसे आपका उमरदारज हम लोगों का हो गए हैं तो हम लोग हल्का दंड बैठकी मार लेते हैं अपना धीरे धीरे मसाज की तरेह अपना हाथ ऐसे फैलते हैं फिर मतलब आराम वाला योग करते हैं और कुछ आद हमारे दोस्त लोग हैं उनको भी साथ में ले कर करते हैं तो जैसे हैं वे अपना उस ढंग से योग करता है जैसे में और बच्चे भी हैं तो बच्चे हैं तो उनको जो है कि हम लोग दौड़ाते हैं कूदवाते हैं ऊँची खुद खिलाते हैं ऐसे यह सब कराते हैं हम लोग हैं तो अपना साधारण योग करते हैं अधिक तो हम लोग सुबह हम लोग अच्छा समझते हैं सुबह रहने से जो है कि अच्छी होता है जो शाम को करते हैं हम लोग उनको मना करते हैं कि स आगे सुबह क आया करो सुबह करने से बहुत फ़ायदा होता है और जैसे कि योग करते समय हम लोग बहुत से बुज़ुर्ग को बुलाते हैं तो उन लोगों को भी अपना आइडिया बताते हैं कि हल्का सा ऐसे करते रहिये योग करने से फ़ायदा होता है